हाँ टुवेल्स वाले हमें गाड़ी चाहिए यार घुमने जाना है मैहर पैसा कितना लेंगे दौ हज़ार अरे यार कम कर दो थोड़ा हम लोग पाँच छः लोग हैं ही है

चलो अच्छा ठीक है वहाँ जाएंगे फिर बहुत जगह जाएंगे तीन चार जगह जाएंगे

हाँ तो हम लोग पाँच छः लोग रहेंगे ना सीट भी एकआध दो तो ख़ाली रहेगी आपकी

हाँ चलो ठीक बनाते हो यहाँ वहाँ रुकेंगे पेशाब करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा ना आप को जहाँ प्यास लगेगा वहाँ रोक के होटल सोटल पर पानी सानी पिएंगे ठीक है ना